हैल्लो जी नमस्ते हाल चाल ठीक ऐ मड़ो तुस सनाओ कुत्थे ओ अच्छा हां केह्ड़ी पार्टी अच्छा अच्छा अच्छा कुत्थे ऐ घर गै

अच्छा किन्नी पार्टी ऐ हैन किन्ने लोक होइयै अच्छा बड़ी ऐ तां फ्ही खरी धाम रक्खी दी तुसैं नेईं नेईं करदे करदे होई गै जाने लोग इ'न्ना बड्डा परिवार होई गै जन्दे फ्ही हां ठीक ऐ ठीक ऐ और फ्ही किन्ने बजे हारे हां हांजी अच्छा अच्छा ठीक ऐ

हां ठीक ऐ ठीक ऐ इ'न्ना ते फ्ही करना गै पौंदा निक्के बच्चे न मड़ो फिर मन करदा गै उं'दा बी

हां स्हेई गल्ल ऐ बनाना चाहिदा केह् ऐ यरो किश नी होंदा ही ऐ बच्चें दा दिल रक्खना चाहिदा

ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ लाग्गे चक्कर ठीक ऐ नेईं